गेम में मुझे पब्जी वीडियो गेम ही पसंद है मैंने पब्जी गेम खेला है जब स्टार्टिंग में पब्जी गेम आया था मुझे यह गेम ऐसा खेलना नहीं आता था लेकिन मुझे सीखने का बहुत उत्सुकता था उत्सुकता थी क्योंकि मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो सीखनी है ऐसा था मेरे अंदर और गेम तो मेरा फे़वरेट है तो पब्जी में मैं मुझे कुछ आ नहीं रहा था लेकिन मैंने जब सीखना स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया और मेरा वो फे़वरेट भी बन गया गेम और धीरे धीरे मैंने काफ़ी मतलब लोगों से इंटरैक्ट भी हुई मैं काफ़ी लोगों से बात हुई उसमें लोगों से बात करने का मौका मिलता है अलग अलग गेम्स खेलने को मिलते हैं पता चलता है कि इतने गेम खेले जाते हैं और कैसे खेले जाते हैं और क्या क्या गेम खेल सकते हैं तो मेरे को गेम तो काफ़ी अच्छा लगता है खेलना समटाइम्स मुझे और गेम्स बैडमिंटन वगैरह भी खेलना पसंद है क्योंकि बैडमिंटन खेलने से कहीं न कहीं हेल्थ पर भी जो जैसे कुछ प्रॉब्लेम्स रहते हैं बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लेम्स रहती है उससे भी फिज़ीकली आप मेनटेन में रहते हो